इतिहास भुगोल के लेल जे छै प्रभावित भेल अछि बिहार जे छै झारखण्ड सॅं दू हजार ईस्वीमे अलग भेल आओर जे ओहिमे छै झारखण्डमे बिहार सऽ कइ गुणा जादा जे छै अधिकतर चीज झारखण्डमे चलि गेल जेना उद्योग भऽ गेलै उद्योग अहाँके झारखण्डमे चल गेल हमरा बिहारमे जे छै अहाँके बचि गेल कृषि सब कृषि धान गेहूॅंके खेती जे होइ छै कृषि सब बचि गेल वन बिभाग जे छै हमरा बिहारेमे अछि बिहारमे आओर भी किछु बिहार के पर्ब जे छै मानल जाय हमरा सबके पर्ब जे छै बिहारके छठि पर्ब जे छै बहुत बड़ा पर्ब होइ छै हमरासबके जे हरेक घरे घरे मनायल जाइ छै छठि आ छठि के दिन जे छै एक दिन खरना होइ छै दोसरा दिना छठि होइ छै तऽ खरना आ छठिमे खरनामे बुझियौ जिनकर जे छठि करै छथिन माँ पप्पा दीदी सब जे करै छथिन तऽ हुनका सबके साथे हमसब रहलहुॅं आओर दू दिन तक कम से कम दू दिन तक जे छै हमसब घरेमे परिवारके साथ हमसब रहलहुॅं आओर छठि हमरासबके बहुत सब आदमी मनाबै छै बिहारके आओर अच्छा पर्ब छै हमरा सबकेँ आओर जे छै बिहारमे कृषि भी कृषि के लेल जे छै मानल गेल अछि बिहारके कृषि बिभाग के लेल मानल गेल छै बिहारके आओर खेती बाड़ी सब जे छै ओहिमे बहुत जादातर बिहारमे कयल जाइ छै खेती बाड़ी आओर जे छै अहाँके बिहार जे छै एकबेर जब बिहार जे दू हजार ईस्वीमे जब बिहार झारखण्ड सऽ जे अलग भेल रहै तऽ ओहिमे भारत छोड़ो आन्दोलनमे जे एकबार अहाँके एक घटना भेल रहै तऽ ओहिमे भारत छोड़ो आन्दोलनमे विवाद भेलाके बाद जे छै ने तऽ ओहिमे बिहार से जे छै जैसे उद्योग सब जे गेबे केलै ओहिके साथ साथ जे छै से केतना सा मिल सब जे होइ छै फैक्ट्री सब जे होइ छै सब झारखण्डमे चल गेल हमरासबकेँ तऽ हमरा सबक बिहारमे बहुत किछु बहुत कम किछु बचल अछि आओर जादातर जे छै झारखण्डमे हमर सब किछु चलि गेल आओर बिहारमे बहुत कम छै ओहिके लेल तबो जे छै तबो बिहारके आदमी सब प्रयास कऽ कऽ के कऽ कऽ के इहाॅं तक अखन तक बिहारके लैलकै आओर बिहार जे अखन कहल जाय तऽ कहल की जाय मतलब मानल जाय हकीकत मे मानल जाय कि बिहार आब जे छै धीरे धीरे नहि बहुत अत्यधिक डेवलप भऽ रहल छै आओर बहुत अत्यधिक जल्दी जे छै बिहार फर्स्ट नंबर पर या तीसरा नंबर पर अखन तीसरा नंबर पर कहल जाइ छै लेकिन फर्स्ट नंबर पर हमसब जे छै बिहार कऽ लाइब कऽ छोड़बै हमसब